औ औ अ आटसा आटसा मोजां मोजां

अ दिनैथ' बोथोरा अखानि बोथोर अखायाबो फुंनिफ्रायनो हागासिनो दं नागारनायनि लामाखौनो लायाखै दिनैनि बेरायनायाथ' एसे खस्थ' जानो हागौ बे बेरायनायाव माने दिनैनि दिनाव एसे खरसाफ्रा बारा गोलैनो हागौ मानो होनबा अखानि बोथोर एसे रिस्क दं खैफोद जानायनि रिस्क दं माने बुजिबाय खोथाखौ मानो होम्बा बे दिनै अखायाव बारा बेरायनायाव थांनो हानो नागिरा ओंखायनो बिनि एक्सट्रा चार्ज लानाय जायो दंनाया दं बिनि थाखायनोथ' एक्सट्रा चार्ज लानाय जायो रिक्सखौथ' हागोन हानाया दायो नोंथां मोनहा माला फैगोन फैनाया फैजायो दानि दिनाव ओमफ्राय दिना मोजां बाथ' दामा बिदिनो गोलैगोन नाथाय दिना एसे गाज्रिबा चार्ज लानाया बुरजा जायो बेखौथ' खिन्थाखाबाय आं नोंथांनो औ बिदिनो जोंनि गासिबो एरियाखौ बेरायोबा बा रोजा लायो आरो एक्सट्रा सार्जजों गासै द' रोजा माब्ला फैगोन नोंसोर दिनै ना गाबोन ए दे होम्बालाय गाबोन फैबानो जाबाय नोंसोर

दे गाबोन फैदो दे